पहिरियों जेकी मूंखे मोबाइल हूंदी हुई उहा ॾाढी गौरी हूंदी हुई काॾे बि न पर्स में विझी सघे करे खणी करे घुमाए सघंदी हुअमि न काॾे खणी वधी वधीक खणी वञी सघंदी हुअमि बटणनि खे दॿाए त जल्दी बटण न दॿजंदा हुआ काथे फोन लॻाए त जल्दी सां फोन न लॻंदी हुई नैटवर्क जो त हेॾो इहे हूंदो हुओ जंहिंजी का हद ई न काथे फोन लॻाए त ॿ अख़र ॻाल्हाए त बंदि थी वञे मां त तंग थी वई हुअसि हाणे जी फोनियूं एॾियूं सुठियूं एॾियूं हल्कशांडियूं आहिनि खीसे में खण पर्स में खण काई ख़बर ई न पवंदी आहे फोन आहे रखी आहे की न न रखी आहे पहिरें जूं कैमराउनि जी त एॾी माना फोटोस त ईअं ईंदा हुआ धुंधला धुंधला ऐं हाणे जे कैमराउनि में ॾिसो त छा त फोटो ईंदा आहिनि ॾिसी करे दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे छा त फोटूं आहियां आहिनि ऐं महीने जो रिचार्ज कराए त सॼो महीनो वेही करे पंहिंजे माउ सां भेनरुनि सां सभिनी सां वेही करे कलाकनि जा कलाकु ॻाल्हायां तॾहिं बि रिचार्ज न ख़तमु थींदो आहे नैट जो रिचार्ज कराए त फटाफट सां गूगल सर्च करे बटण खे हथ लॻाए लॻी गूगल सर्च कर जेको बि खपे फटाफट सां अची वेंदो आहे खणी उहो मौसम जो असां कुझु ॾिसंदा हुजूं या कुझु असांखे जानकारी खपे या काई भाॼियूं वग़ैरह सुठियूं असांखे ठाहिणियूं हुजनि गूगल खे हथ खे बटणु दॿाए सर्च कर फटाफट सां अची वेंदियूं आहिनि हिन जे करे हाणे जूं मोबाइलियूं त एॾियूं सुठियूं आहिनि मुंहिंजी एॾी दिलि ख़ुशि थी वेंदी आहे जंहिंजी का हद ई न